वर्तमान में विज्ञापन और अधिक लोगों तक पहुंचने के तरीक़े सर बहुत सारे हैं जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आज कल के ज़माने में फेसबुक है ट्विटर है जिस का नाम एक्स हो चुका है उस के अलावा इंस्टाग्राम है लोक टिकटोक यूस कर रहे थे पर वो इंडिया से बाहर चला गया है जिस से कि आप जो भारत देश में तुरंत लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और जहाँ तक बाहर भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं उन से बात कर सकते हैं उन से चर्चा कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसे अगर देखा जाए अगर अपन विज्ञापन की बात करें तो मुझे आउटलुक मैक्सीन बहुत पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा रचनात्मक है और मेरे जीवन में इसका बहुत प्रभाव रहा है उस में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आती हैं लोगों के बारों बारे में वो बताते हैं उनकी ज़िंदगी में वो कैसे सफ़ल हुए कैसे कारोबार किए उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ अपने ज़िंदगी में कठिनाइयों से वो निकले इत्यादि